نقل و حمل کے جو طریقے کی بات کریں تو وہ ہر اعتبار سے جو عام طریقے جیسے اگر تھوڑا دور کا اگر ہم بات دوری پہ بات کریں تو ٹرین وغیرہ جو ہے وہ کافی عام طریقہ ہے ٹرین کے ذریعے سے جیسے دہلی ممبئی کولکاتہ لوگ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹرین کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے کم دوری پہ جانا ہو تو اس کے لیے بسز کا استعمال کرتے ہیں سپوز کہ دو سو کلو میٹر تین سو کلو میٹر چار سو کلو میٹر اس کے علاوہ بہت کم دوری ہو تو اس کے لیے لوگ ای رکشہ اولا اوبر رائڈو جو بائک آتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں نقل و حمل کے لیے جو ہوائی جہاز کا بھی استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعہ سے بھی وہ نقل و حمل کرتے ہیں ایک جگہ سے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سواریاں جو سائیکل کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے جاتے ہیں لیکن نقل و حمل کے جو دو تین بالکل عام طریقے ہیں وہ بس ٹرین ای رکشہ وغیرہ جو ہے بالکل عام ہیں جو اکثر لوگ جو ہے اس کا استعمال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرتے ہیں نقل و حمل کا جو سب سے عام سب سے آسان طریقہ یہی ہے اور اس کا استعمال میں خود بھی کرتا ہوں زیادہ تر میں ای رکشہ جو قریب میں رہتا ہوں کہیں جگہ جانا ہو تو ای رکشہ کا میں استعمال کرتا ہوں